लायफान इन्स्पिरेशन म्हटल्यार म्हाज्या लायफान आंव करपाक शकता जाल्या कोणीय पा हांव कर हांव पास जावपाक जाता जाल्या कोणीय पा पास जावपाक जाता हांव एबीसीडी सॅवँतान शिकला आनी हांवें ग्रॅजुएशन कम्प्लीट केलां हांव सॅवँतान शिकोन टँत पास जावपाक जाता एबीसीडी जाल्या कोणूय जावपाक जाता म्हाका दिसता अशें